میرا سب سے یادگار سفر گذشتہ سال دہلی کا تھا میرے بہت قریبی دوست کے ساتھ وہ سفر یادگار چونکہ اس وجہ سے بھی کیونکہ میرا بہت قریبی دوست میرا سمجھ لیجیے کہ میرا ہم پیالہ ایک دم میرا بہت قریبی دوست سمجھ لیجیے کہ گھر پہ بھی اچھے تعلقات سب جانتے ہیں وہ اس کے ساتھ میرا سفر ہوا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ دہلی کو مجھے اکسپلو کرنا تھا دہلی کی تاریخی جگہ ہے جیسے کہ غالب کی حویلی غالب کی مزار قطب مینار اور آپ کا ہمایوں کا مقبرہ ان سب جگہوں کو لے لیجیے تو ان سب جگہوں کی وجہ سے میرا دہلی کا سفر بہت زیادہ یادگار رہا یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی تک میں اسے مس کرتا ہوں اس سفر کو اور دوسری چیز یہ کہ دہلی کے ذائقے دہلی کے کھانے وہ بھی مجھے بہت اچھے لگے اور تیسری چیز جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دہلی ملٹی کلچرل جگہ ہے وہاں سمجھ لیجیے کہ آپ کہ بین الاقوام بین الاقوامی شہر آپ اسے ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ بھائی تمام ممالک سے تمام مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں وہاں بسے ہیں تو آپ کو پورے ہندوستان کا کلچر ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے دہلی کے اندر تو اس لیے بھی مجھے دہلی کا سفر بہت زیادہ یادگار رہا میری کئی لوگوں سے وہاں ملاقات بھی ہوئی تھی جو مجھے کل کوئی کلکتے کا تھا تو کوئی ممبئی کا تھا تو کوئی تمل ناڈو کا تھا کوئی دکن کا تھا کوئی حیدر آباد کا تھا تو ان طریقے سے اس ان سب طریقوں سے میری لوگوں سے ملاقات ہوئی جن ملاقاتوں نے مجھے دہلی کا یادگار بنایا